मिगी सारे कोला डिफीकल्ट रैसिपी लगदी ऐ जि'यां कि दाल बनाना इ'यां मसर दी दाल बनाना कि'यां में ओह् कदें बनाई निं ऐ ते होर में जेह्ड़ी समान मतलब कि फुल्का बगैरा होई गे मतलब चावल होई गे जि'यां कि राजमांह् होई गे दाल होई गेई दूई चने दी बगैरा ओह् बनाई लैन्ना एह् कदें ना में बनाई ना मिगी बनाने आंदी कुदै ट्राई करनी ऐ में इसी दिक्खना भला कि'यां बनांदे ते फिर में इक बारी ट्राई करनी ऐ एह् कदें बनाई गै निं मी ते ना मिगी एह्दे च मसाला बगैरा पाना तेल मसाला लून मर्च बसार हल अदरक लस्सन होर प्याज बगैरा एह् पाइयै बनाना में सिक्खनी ऐ कुसै कोला ते अप मम्मी बी ऐ घर मम्मी कोला सिक्खी लैनी क्योंकि में कदें एह् बनाई निं ऐ ऐ दिक्खने कि'यां बनदी ऐ एह् रैसिपी में कदें ट्राई निं कीती ते एह् में बनाना सिक्खनी होर मिगी बाकी खाना बगैरा बनाने आई जंदा ऐ ते ओह् बी कदें घर ऐ न मम्मी होर ओह् बनाई जंदे में मि बनाया निं कदें इ'यां बनाई लैन्ना में मगर जे मिगी मसर दी दाल ऐ मिगी बनाना नेईं आंदी में सिक्खनी ऐ किसै कोला